जीअं की मां हिकु कॉलेज में नौकिरी कंदी आहियां त उते मुंहिंजो सॼो कमु कम्प्युटर ते थींदो आहे कम्प्यूटर बिना ॿिजली जे हली न सघंदो आहे त कींअ बि करे मुंहिंजो जेको मुंहिंजो जेको अॼो आहे उहो मुंहिंजो इलेक्ट्रिसिटी ते बिजलीअ ते निर्भर करे थो हुन ते निर्भर आहे असांजे शहरु में इनवर्टस आहिनि माण्हू घरु घरु में इनवर्टस लगाइ वेठा आहिनि जे कॾहिं त बिजली कट हुजे बिजली बंदि हुजे तभी हुननि जो कमु चालू रहे पर सभिनी घरनि में बिजलीअ जी सुविधा कोन्हे